تعلیمی نظام خصوصی ضروریات کے حامل طلبا کے لیے ناکافی امداد کے مسئلہ سے نمٹ رہا ہے خصوصی طور پر معذور بچوں یعنی نابینا اور بہرے بچوں کے لیے کوئی اسکول نہیں ہیں ایسے معاملات میں تعلیمی نظام کو یہ کرنا چاہیے کہ فالتو چیزوں پر پیسہ صرف کرنے کی بجائے ان کے لیے ایک بہتر تعلیمی نظام مرتب کرنا چاہیے ان کے لیے درسی نظام بنانا چاہیے ان کے لیے تدریسی کتابوں کا بندوبست کرنا چاہیے ماہر اساتذہ کو انتخاب کرنا چاہیے جو ایسے بچوں کو تعلیم دے سکے اور ایسے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے وہ خود بھی تعلیم یافتہ ہونے چاہیے ایسے لوگوں کو لیے ایک مکمل تعلیمی نظام بنانا ہمارے تعلیمی اداروں کا کام ہے جو کہ ہندوستان کی گورنمنٹ بخوبی انجام دے سکتی ہے اگر وہ دوسری چیزوں پر جو اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ان چیزوں پر پیسہ صرف کرنے کے بجائے اگر اس طرف دھیان دے تو